नोंथाङा फुंनि सिखारनायनिफ्राय लानानै मोनाजासिमाव मा मा खामानि मावो बेनि सोमोन्दै गुसुङै खिन्थानो हागोन आङो फुंआव सिखारनानै फुंनि सारिथायाव सिखारनानै आङो गथ'खौ फोजानानै स्कुलआव लाबोनो थाखाय फुंनि सारि बाजिनिफ्राय सिखारनानै पास्ता सिमआव आङो गथ'खौ लाबोनानै ओंखाम जाहोनांगौ आरो लाबोनांगौ बेनिफ्राय एकता बाजिआव जानाय लोगो लोगोनो गथ'खौ न'आव लांनानै आरो दसे रेस्त लाहोनानै गथ'खौ टिउसनाव लांनांगौ आरो थ्रि बाजि जानाय लोगोनो आं गथ'खौ न'नि टिउसननिफ्राय लानानै न'आव फैफिननांगौ आरो गथ'खौ आं रेस्त दोन्नानै आं आरो संनाय खावनाय खालामनानै गथ'खौ आङो फोरोंनायाव फजनानै दोननांगौ आरो गथ'खौ मोजाङै जोथोन खालामनानै आङो मोजाङै मोजां लेखा फोरोंनांगौ जायो आरो न'खराव रावबो गैया जाहैबाय